जय झूलेलाल असांजे स्कूल में लाइब्रेरी हुई ॿारनि लाइ अलॻि कलाक जो पीरिअड सेशन हूंदो हुयो जंहिं में उहे पंहिंजे मनपसंदि किताब मां कहाणियूं पढ़ी सघनि प परियुनि जी कहाणी किताबु मोगली जी किताबु अलॻि कारटुनि जी किताबु चाचा चौधरी जी कहाणियूं उहे सभु किताब रखिया हूंदा हुया सभिनिनि मां जेको मूंखे वणंदी हुई हो हुई परियुनि जी किताबु उन में हर कंहिं अलॻि अलॻि परियुनि जी कहाणियूं हूंदियूं हुयूं उन्हनि जी सॼी कहाणी पढ़ी करे मूंखे ॾाढो वणंदो हुयो कॾहिं कॾहिं मां हू पंहिंजे किताबु घर में बि खणी वेंदी हुयमि सुम्हणु खां पहिरियों हू कहाणी पढ़ी करे पोइ ई मां सुम्हंदी हुयमि मूंखे पढ़णु जो चङो ई शौंक़ु हूंदो हुयो ऐं लाइब्रेरी मां मां ज़रूरु कोशिशि कंदी हुयमि की मां हू कहाणी पढ़ां ऐं मूंखे हू ख़ुशि कंदो हुयो जय झूलेलाल